मुंहिंजे क्षेत्र में तरह तरह जा समुदाय जा माण्हू रहंदा आहिनि असां हिक ॿिए सां ॾाढो मेल करे रहंदा आहियूं और पाण में ॾाढो असांजो सुठो ताल मेल रखियल आहे असां शांतीअ सां हिक ॿिए जे दुख सुख में साथ थी वेंदा आहियूं और कॾहिं बि जहिड़ो न कंदा आहियूं हिक ॿिए सां मिली जुली करे रहंदा आहियूं और जॾहिं जॾहिं सभिनि जा नवां साल ईंदा आहिनि त ख़ुशी सां सभु कोई हिक ॿिए जे में शामिल थी करे ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं सभु सभिनि जा मिली करे सभु हिक ॿिए जा तहिवार ख़ुशी ख़ुशी मनाईंदा आहियूं ऐं हिक ॿिए जा सभु खाधा बि हिक ॿिए खे मटे सटे खाईंदा आहियूं मेन त असां ॿार बि हिक ॿिए सां मिली जुली करे रहंदा आहिनि